देरसिन गोहो होनोब्ला आङो फोरोंगिरि हिसाबै फरायसाफोरखौ फरायसुलिफोरखौ आंनि रोंनायफोरखौ फोरोंनानै जेसेबां रोंगौ बेखौनो फोरोंनानै रोंहोनो हानाय गियान सोनानै होनो हानाय खौनो आङो देरसिन गोहो होननानै सानो आरो लोरबांथि होनोब्ला आङो जे समाव उन्दैफोरखौ फोरोंसेआवबो रग' रग' फोरोंसेयावबो गोसोआव लाहोनो हाया रोंहोनो हायाब्ला बेहाय आंहा लोरबांथि मोनो जेरै खेला गेलेगिरिफ्रा मोजां गेलेनो रोंगौब्लाबो खायसेया गुबुन आयदायाव लोरबां सोरबाया फरायनायाव

रोंगौथि दङब्लाबो गुबुन आयदायाव बियो बेहाबो लोरबांथि दं थिग बयबो माबा मोनसे हाबायाव सोरबाया आखा फाखा जानो हागौ गुबुन हाबायाव बेहाबो लोरबांथि दङ दा गोनांथिया जायैबाय फोरोंगिरि हिसाबै फरायसा फोरखौ हागौ मानि फोरोंनानै जाहाथे गोजौ लेबेल सिम लांनो हायो बे गोजौ लेबेलसिम लांनो हानाय रोंहोनो हानायखौनो आङो देरसिन गोहो हिसाबै साननानै लानाय जाबाय